دہلی میں خواندگی کی شرح ایٹی سکس پرسینٹ ہے لٹریسی ریٹ یہ ہوتا ہے خواندگی کی شرح یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں چاہے وہ ویسے زیادہ ہائی ایجوکیٹیڈ نہ ہوں لیکن اگر انہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے تو وہ لٹریٹ مانے جائیں گے تو دہلی کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت کم نہیں ہے صحیح ہے یہاں پہ لوگ پڑھے لکھے موجود ہیں کافی اور ہندوستان کی دوسری جو ریاستیں ہیں اور دوسرے جو ممالک کے مقابلے اس کا مقام کچھ کچھ جو اسٹیٹس ہیں ان سے کم ہے سب سے ہائی لٹریسی ریٹ کیرلا کا ہے وہاں پہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ساؤتھ میں ساؤتھ کا لٹریسی ریٹ زیادہ ہے نارتھ انڈیا کے مقابلے تو وہاں پہ زیادہ لٹریٹ لوگ پائے جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ پائے پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ اتنے زیادہ نہیں پائے جاتے لیکن پھر بھی یہاں کا جو ہے حال بہت زیادہ خراب نہیں ہے لوگوں کو پڑھنا لکھنا اور سمجھنا آتا ہے